नमस्ते

हाँ नमस्ते मैम हलौ एस के बेकरी से बोल रहे हैं ग़ाज़ीपुर से बोलिए कौन सा केक चाहिए हमारे पास बहुत प्रकार के केक हैं बहुत फ्लेवर हैँ आपको कौन सा चाहिए इस्टाबेरी फ्लेवर अच्छा मैम इष्टाबेरी में जैसेकि हमारे यहाँ पाँच छः प्रकार के केक्स हैं आपको जैसे इस्टाबेरी में एक है आधा के जी में है एक के जी में है और उससे बड़े हैं बताइए

हाँ एक के जी है देखिए वह पाँच सौ का है दो के जी जो है वह साढ़े नौ सौ का पड़ेगा और आधा के जी जो है वह अढ़ाई सौ दो सौ साठ रुपये का पड़ेगा

क्या मैम दो के जी है साढ़े नौ सौ रुपये का पचास अरे नहीं मैम उसका हम लोग होम डिलेवरी नहीं होम डिले जैसेकि होम डिलेवरी करवाना रहेगा तो उसके भी चार्ज हैं हम बताना भूल गए सॉरी उसके लिए यह चार सौ रुपये होगा डेढ़ सौ रुपये होम डिलेवरी है नहीं डिस्काउंट नहीं होता है हम लोग का यह इसी रेट पर बिकता है हम भी लोग दुकान के एक कर्मकर्मचारी ही हैं कुछ दस से बीस रुपये हो जाएगा मैम पचास रुपये होगा तो बहुत घाटा होने लगेगा जानती हैं हम भी लोग ट्रांसपोर्ट से मंगवाते हैं फिर बनता है फिर उसका भी चार्ज लगता हैं हम हमको ख़ुद ही एक सौ बीस रुपये का एक पीस होता है हेलौ ठीक है में नौ सौ दस का हो जाएगा मैम नौ सौ दस हाँ नौ सौ दस रुपये डेढ़ सौ रुपये डिलेवरी चार्ज आप अनलाइन पेमेंट कर रही हैं या कैसे आएंगी तो डिलेवरी चार्ज नहीं लगेगा होम डिलेवरी चार्ज हाँ तो ठीक है मैम तो एक नंबर भेज रहे हैं उसी पर कर दीजिए अनलाइन पेमेंट ठीक ठीक ठीक है मैम जी ठीक है भेज दे रहे हैं